योगा सभिनि लाइ ज़रूरी आहे नंढो वॾो इन में अठे साले खां वठी चालीह पंजाह सठि सतरि असी साले ताईं पाण योगा करे सघू ता योगा हिकु अहिड़ो स्वास्थ शरीर लाइ स्वस्थ आहे जेको पाण सभई करे सघू था पंहिंजे मन जी शांतीअ लाइ ए अनुलोम विलोम अने ब्राहमिक सूर्य नमस्कार वज्रआसन खाइण पीअण जो ध्यानु रखिणो वज्रआसन अने अहिड़ा सभु आसन सुठा आहिनि जंहिंमें पाण पंहिंजे मन जी शांती मिलंदी आहे अने सभु कोई करे सघो सघे थो योगा योगा में मन जी शांती मिलंदी आहे समपूण आरामु समपूण ध्यानु समपूण विश्राम सभु कुझु योगा मां ई मिलंदो आहे हरिओम